गोंयांतले बायलांक शिंवणाची विणपाची खूब आवड आसा हांगा खुबशा महिला मंडळाच्या ग्रुपान शिंवणीचे क्लासीस बी चलता तांतून बायलां तरे तरचें विणकाम करता वायरीचें लोकरीचें आनी हे करताना तांतून वेग वेगळ्या फळांचो उपयोग करता आकारांचो आम्याचो नाजाल्यार नाल्ल केळीं अशे आकाराचो उपयोग करून तीं तोरणां करतात तशेंच धाकटे भुरग्यांक लागून तरे तरेचे कपयाळीं शिंव शिंवतात हांगा गोंयान सुंदर अशा तरेचीं कपयाळीं हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटली